जेल्लै असें वोट पाने होंदे असेंगी बड़ी परेशानी औंदी ऐ उसलै नेईं गड्डियां थ्होंदियां अपने घरै दा कम्म बी त्रोड़ने आं अस जन्ने घर कम्म बी करना पौंदा ते सवेरे जाना पौंदा गड्डियां दो दो घैंटे अस इ'यां खड़ोते रौह्न्ने नेईं गड्डियां थ्होआ दियां होंदियां नेईं किश भी जाना लैने च लग्गे रौह्ना एड्डी एड्डी लम्मी लैन होंदी दो दो घैंटे खड़ोते रौह्न्ने अस धुप्पा कोई जंदे न साढ़े बुजुर्ग न जेह्ड़े चली निं सकदे कोई ऐसी स्कीम कड्ढे गौरमैंट एह् जेह्ड़े न उब्भी बचैरे पाई सकन साढ़े बुजुर्ग बचैरे चली नेईं सकदे उ'नें गी ले कोई ऐसी गड्डी लग्गै जां ऐसी कोई जि'यां टेलीफोनै च गै कुतै बटन दबोई जा जनोए उ'नें असें बड़ी परेशानी दिक्खनी पौंदी ऐ असें जाना बी बड़ा दूर पौंदा दो दो घैंटे असें इ'यां गड्डियां चढ़दे रौह्न्ने औंदे रौह्न्ने कोई साढ़े वास्तै कोई लैन भी लैनें च लग्गना पौंदा धुप्पा औना पौंदा एह्दे नै घरै दे कम्म बी त्रुटदे साढ़े अवा मदद ते करदे किश कोई पूरे बी नेईं करदे उब्भी रोह् चढ़दा असेंगी गल्लां आखी ते छोड़दे इक करगे ओह्की करगे करदे किश निं आखदे बच्चें गी नौकरियां देगे एह्के देगे बच्चे बी बचैरे साढ़े जेह्ड़े ते थोह्ड़े थोह्ड़े पढ़े दे बिना कम्म कक्ख निं बादे करिये जंदे छड़े कन्ने उप्परा अस वोट पाना भी असेंगी देना बी किश निं एह् बड़ी असेंगी बड़ी परेशानी ऐ परेशान गै करदे न थोह्ड़े एह्दे रोह् चढ़दा वोट गै निं पाह्चै अस किसी पाना असें वोट जाना कन्ने जां कोई ऐसी स्कीम बनी जा चला गौरमैंट भाई घर घर वोट पेई जा जि'यां अजकल पैसे निकली जंदे इ'यां वोट बी पेई जा भी तां थोह्ड़ा स्हूलत बनी जंदी असें कि'यां करी बचैरे बुड्ढे हून चली थोह्ड़े सकदे लैनें च थोह्ड़ी लग्गी सकदे इन्ने परेशानी बनदी उ'नेंगी कि'यां लैना कि'यां आनना वोट बी इ'नेंगी जरूरी चाहिदे होंदे उप्परा गड्डियां बी औंदियां कोई ऐसी गड्डी बना जां ली आन जां गड्डी च आह्नियै पोआई ओड़न उं'दे कोला केईं बचैरे इन्ने बमार कोई कुसा दी लत्त टुट्टी दी कुसा गी कि'यां होए दा लैना पौंदे केईं बचैरे इत्थूं चुक्कियै जाना होऐ ते किन्ने जल्दी जाना होऐ ते किन्ना टैम लगदा उत्थै भी उस खडेरना पकड़ना भीड़ होंदी इन्नी सब्भनें गी तौल तौल गै होंदा सारें गी गै घरे दा कम्म होंदा सारे इ'यै सोचदे भाई जल्दी पाह्चै ते जाह्चै सब साढ़े ताईं कोई स्हूलत निं ऐ इन्नी कोई ऐसी स्कीम चलन बड़ी बड़ी स्कीमां चलियां वा इ'नें साढ़े ताईं किश निं कीता कक्ख निं वादे करदे न छड़े वादे करियै जंदे न आखदे एह्का किश बनाह्गे एह्का किश करगे बच्चे साढ़े बी बचैरे इ'यां फिरा दे कोई हट्टियें कम्म करा दा कोई कुतै कम्म करा दा इ'नें किश निं कीता साढ़े ताईं इ'यां करदे न ते साढ़ा इन्ना हून ते इन्ना रोह् चढ़ा दा ना ते अस वोट गै निं पाह्चै केह्दे गल्लां पाना वोट असें होऐ किश हीखी ते कोई पांदा वोट खुशी खुशिया उप्परां इन्ने कोई करदे गै निं साढ़े गल्ला एह्बी बड्डे बड्डे लोकें गी गै दिखदे जेह्ड़े होंदे ते उं'दे भरदे घर पिच्छें जी इन्नियां तंगियां चलियां हियां ते कोरोना बी चलेआ हा कुसै साढ़ी कोई मदद निं कीती असें मन निं करदा वोट पाने दा कि वोट पाचै अस उप्परां साढ़े बुजुर्ग बचैरे इन्ने बुड्डे बुड्डे बी लेने असें उ'नें बी सोचेआ लोड़दा करना जां साढ़े ताईं कोई स्हूलतां कड्ढन तां भी अस वोट पाई सकदे कोई ऐसी स्कीम चलान करन ते अस वोट पाई सकदे